नुस्त्याचो बिजनेस म्हणल्यार आयज एक असो बिजनेस जो केन्नाच बंद पडचो ना जेन्ना पासून मनीस नूस्ते खातलो नॉन वेज खातलो तेन्ना पासून हो नुस्तें मारीचो धंदो चालूच आसतलो